हमारे गाँव के स्थानीय देवता दूताधारी बाबा हैं उनकी पूजा में हम बिसेस रूप से दूध का इस्तेमाल करते हैं

उनकी छत्रछाया की वजह से हमारे गाँव और आस पास के सभी लोग आनंदित और कल्याणकारी रहते हैं उनकी पूजा में दूध के अलावा हम लोग केले संतरे और लाई का प्रयोग करते हैं बताया जाता है कि उनको दूध से नहलाने के बाद जो आप की मनो मनोकांक्षा जो भी होती है वो सारी पूरी होती हैं उन्ही के माध्यम से बहुत लोग लाभांवित हुए हैं सब से अच्छी बात ये है कि उनकी पूजा में प्रयोग होने वाला दूध हम लोग गाँव से ही एकत्रित करते हैं और शुद्ध ताज़े दूध से उनकी नहला कर उनको पूजा करवाई जाती है और फिर उनको अगरबत्ती और पुष्प अर्पण कर के हम लोग अपनी प्राथना उनके सामने रखते हैं